کچھ دن پہلے میں نے میشو سے بینگلس آڈر کیے تھے بینگلس آ بھی گئے ہیں مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں اس کا سائز اتنا اچھا ہے اس پہ مطلب جس طریقے سے اس میں فوٹو دکھایا تھا وہ سیم ویسے ہی آیا ہے اسے دیکھ کے میرا دل اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ میں نے جیسا چاہا تھا مجھے ویسا مل گیا میں نے اپنے گھر میں اپنے ممی پاپا کو بھی دکھایا ممی کو دکھایا بہنوں کو دکھایا تو ان سب کو بھی اتنا پسند اتنا پسند آیا کہ ان لوگوں نے بھی مجھ سے لنک مانگی تاکہ وہ لوگ بھی ویسا ہی سیم آڈر کر سکیں اس کی اس کا اسٹون ایک یہ ہے کہ اسٹون اتنی باریکی سے لگا تھا کہ مطلب اگلا انسان دیکھ کے یہ کہے کہ ہاں بھائی اس میں پیسے لگے ہیں تو اس میں کام بہت ہی زیادہ اچھا ہوا ہے اور اتنا مہنگا بھی نہیں تھا لگ بھگ دو سو ڈھائی سو تک کا تھا ہی اور پھر بھی مطلب اس لگ نہیں رہا تھا کہ وہ دو سو یا ڈھائی سو تک کا میرے ممی تو آتے کے ساتھ ہی کہیں اتنا مہنگا مہنگا سا آڈر کی ضرور پانچ سو کا ہوگا جبکہ میں نے اپنی ممی کو پرائز بتایا تو میری ممی بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی اور اور میری دوستوں کو بھی میں نے بھیجا تو ان کو بھی بہت اچھا لگا